पहले इंटरनेट बहुत कम था बहुत आदमी कम से कम चला पाते थे और उतना इंटरनेट के बारे में उतना सबको जानकारी भी नहीं थी लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे आदमी को मालूम होते गया आदमी सब आदमी इंटरनेट को चला रहे हैं अभी हर एक आदमी के हाथ में इंटरनेट मोवाइल रहता है हर चीज़ इंटरनेट अब तो दुनिया ही बदल गई है अब जिसके पास देखिए वह इन इन मोवाइल इंटरनेट वाला मोवाइल रखे रहता है हर चीज़ और हर एक आदमी फेसबुक यूटूब और इस्टाग्राम ये सब देखते रहते हैं छोटा बच्चा हो बड़ा बच्चा हो स बूढ़ा हो अब हर एक आदमी के पास इंटरनेट मोवाइल है अब कहीं भी बूढ़े आदमी सब क्या करते हैं बूढ़े आदमी कहीं भी बैठे बैठे मोवाइल में ही समाचार ही सुन लेते हैं देख लेते हैं बच्चे सब क्या करते हैं बच्चे सब गेम वग़ैरह पबजी खेले हो गया फिरी फायर हो गया ये सब में बच्चे र लगे रहते हैं कोई बच्चे को कार्टून देखना पसंद है कोई बच्चे को फ्री फायर खेलना पसंद म है कोई दूसरा गेम खेल रहा है वो बच्चे सब तो यही करते रहते हैं और सयाना आदमी को क्या है वह अकसर करके कोई फेसबुक में टाइम बिताता है कोई इस्टाग्राम में टाइम बिताता है कोई यूटूब में टाइम बिताता है और बहुत सारे आदमी हैं जो अपना कुछ गूगल में ही टाइम बिताते हैं अपना कुछ ना कुछ गूगल में खोजते रहते हैं क्या करना है नहीं करना है इसलिए हर एक आदमी के पास इ मोवाइल से इंटरनेट से हर एक आदमी के पास अपना अपना अलग अलग तरीक़े हैं कोई मोबाईल से ही हर एक काम कर लेता है कोई है जो फेसबुक पर ही चलाने में बिज़्जी रहता है कोई इस्टाग्राम में चलाने में बिजी रहता है तो इंटरनेट का ज़माना है अब हर हर एक आदमी हर एक क़िस्म का ही चला पा रहे हैं हर सबकी अपनी अपनी पसंद अलग अलग है जो जो मर्ज़ी वह चलाता है आदमी हर आदमी की अलग अलग सोच हर आदमी को अलग अलग चलाने का पसंद कोई बिडिओ देखता है कोई फेसबुक कोई इस्टाग्राम हर एक आदमी अलग अलग तरह का अलग अलग चला पाते हैं